दिल्लीअ जे अंदर ओखला बड सेंचुरी कालिंदी कुंज में आहे हूअ हिकड़ी राष्ट्रीय लेविल जो उद उद्यान आहे जिते बड्स वन्य जीवन जो तव्हांखे ॾिसण में ईंदो पर हिन जी वधीक ज़रूरत आहे सुल सुलतानपुर दिल्लीअ जे भरसां ई तो पए सुलतान पुर राष्ट्रीय उद्यान उते सुठा इहा सुठी बड सेंचुरी आहे जिते असांखे नवा ॿाहिरां ॿाहिरें मुल्क मां बि जेके बड्स ईंदा आहिनि उहा लाइ मिलंदा आहिनि इन जी संरक्षण लाए हिन जी सी सुरक्षा लाए असांखे वधीक कमु करण खपे जीअं कि हे बड्स वधीक अचनि ॿाहिरां अचनि हुननि खे असां ॾिसी ॾिसी सघूं हुननि खे हुन जी देखभाल करे सघूं